खेल कूदसँ मानसिक एवम शारीरक भलाइ बहुत होइ छै हम बात करियौ शारीरकके तऽ शरीर एकदम फिट एकदम फिट रहै छै बीमारी भी नहि होइ छै आओर खेल कूद करैसँ बॉडी एकदम बॉडीमे पावर भी बनै छै कॉन्फिडेन्स तगड़ा रहै छै की हम ई खेलमे जीत जेबै जे जितना खेल खेलले रहै छै जितना अधिक टाइम तक मानसिक कॉन्फिडेन्स ठीक रहै छै शान्त रहै छै कियाकि आओर व्यायाम भी हमरा फ्रीयेमे हो जाइ छै इएह लए कऽ एक बढ़िआँ योगदान छै खेल कूदके एकरामे कोइ पैसा नहि लागै छै ने कुछ लागै छै फ्रीमे हमरा भलाइ हो जाइ छै व्यायाम हो जाइ छै आओर खेलकूद सभे लोगनके करैके चाही कियाकि छोटका बच्चा भए गेलै नुनहर ईसब तऽ करते छै आओर हमे सब भी करै छी मतलब खेल कूद करते हुए जीवन आओर जीवनमे अपने आपके ठीक कर सकै छियै जैसे कसरत भी भए जाइ छै कसरतो एगो व्यायमे हो गेले खेल कूद करै सँ